हमरा हमर परिवार सङ्गे यात्रा करैके लेल उत्तराखण्ड जाइके लेल हमरा कनिक दूरके लेल जे अछि से ओलाके आओर जे नियमित हम बस सेवा करै छी ओइ बसके जरूरी अइ से ताहिसँ हम हुनकर नियमित ग्राहक छियै से हमरा बुक करैके छलऽ एहिसँ हमरा अगर कोई छूट मिल सकै छै अछि तऽ अहाँ प्रदान करैके कोशिश करू हमर परिवार सङ्गे यात्रा करैके लेल हँ जे आर्थिक रूपसँ भी सहयोग हमरा चाही तऽ अहाँ हमरा सहयोग करऽके लेल हमर जे अइ से छूट करि सकै छी आओर मोल भाव अहाँ अपना हिसाबसँ देख लू हमरा चाही बस आओर एकटा ओला जे इहाँसँ यात्रा करऽके लेल किछ दूर ओलासँ जेबै बस तक जहाँ बस स्टैंड अइ आओर चूँकि हम हुनकर नियमित ग्राहक छी अइके लेल हमरा किछु छूट प्रदान करैके कृपा प्रदान करू हम अहाँके बसमे सफर करैके इच्छुक छी परिवार सङ्गे